हा ह यो हय हय हय हा हा यो यो

आमी आता पळय आमची काणकोणची माती बरी आसा पूण कितें जाता माती सोंपेपणी मेळना हाडून कोण दिवू दिवपाक आमकां तयार जायनात हजार राटावळी आसात ताका लागून आमी म्हण आता पयलीं पयलीं आमचीच माती वापरताले आतां आमी एक अंकोलच्यान माती हाडटात थोडी हांगची माती अशी मीक्स करता हय हय मागीर तेजे काम आसता ती माती बरी बारीक माती उरता न्ही ती चिकण ती धडवपाची आसता उदकान ती बरी तयार करून घेवपाची आसता जी जेच करून तेका आकार दिवपाक आमकां सोंपें जाता अशी मोव माती तयार करची पडटा मागीर ती आमी ते हय आयटान घालप आ फुडें फुडें आमी ते आयटांक ती घालतात आनीक मागीर तेजे हे जाता मुर्तिची मुर्ती तयार जाता शे आवटलायन तयार जाता सारकी तेजे मागीर मुखार काम आसता की ते क्लीन कर सारके करप ती सगळे हात पांय सगळे सारके जाला काय पळोवप तेचे सगळे आनी मागीर मागीर तेका धवो पेंट मारतात पयली किदे करताले पीशॉलान मारता हय पिशॉलान मारताले आता कॉम्प्रॅसर युज करतात म्हळ्यार आतां जाय खूब सगळेच कडेन गण गणपतीचो चवथ करता खूब गणपती आमकां करपा पडटात सोंपें जाता आमचे काम ते हय मागीर रेखाटणी आसता रेखणी आसता डोळे काडपाचे आसता मागीर भांगर कपडे ते भशीन तेका पेंट मारपाचो आनीक लोकांक आतां कशें कितें कित्याचेर बसली मुर्ती जाय आसता फुलांचेर आनीक खंयच्याय हेचेर तशे म्हण ती तेंच्या भशेन आमी तर ते आयट ना जाल्यार आमी आमच्या हातीन करता तयार ते हय तशे आसता हय हय हय हय हय आमच्या कडेन अशे वर्साक हय हय करतात करतात आनीक आमका ते पेंटिंग करता आसतना बीन लोकांची गरज लागता आमच्या घरातली कोणी सपोज इंट्रस्टेड आसा तेमी बी येतात करपाक पेंटिंग करपाक आनी प्लस शाळेंतल्यान भुरगे हाडटात टिचरी शाळेंतल्यान भुरगी घेवन येता पळोवपाक मुर्ती कश्यो तयार करता त्यो वर्सान वर्स तेच स्कुलांतल्यान येतात

हय हय हय आमगे मुर्ती साधारण एक देडे म्हयनो पयली तयार करपाक लागता सो तुमी तेन्ना येवपाक शकता हांव तुमका सांगता तुमचो नंबर दिवन दवरा हां बरें